میں نے ایک شیمپو خریدا ہے جس کا نام ہے ڈو شیمپو وہ اتنا اچھا شیمپو ہے بہت اچّھا اس سے میرے بال بہت سلکی ہوئے ہیں بہت میرے ہوئے ہیں میری فرینڈ نے بتایا تھا مجھے اس شیمپو کے بارے میں میں نے اس اس سے کہا تھا کہ میری لیے ایک اور لیے آنا ایکسٹرا لیے آنا وہ میرے لیے ایکسٹرا لائی تھی اور میرے گھر میں بھی سب نے اسے یوز کیا سب نے بتایا بہت اچّھا شیمپو ہے مطلب ہم اب یہی شیمپو یوز کریں گے ہاں ہمارے بال بہت اچّھے ہو گئے ہیں اس سے ڈینڈرف ختم ہو گیا ہے اور سلکی ہو گئے ہیں اور اس اور اس کے بعد پھر ہمیں تیل لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے پہلے ہم تیل لگایا کرتے تھے تا کہ بال موٹے ہو پر اب ڈو شیمپو یوز کرنے کے بعد مجھے نہیں لگتا ایسا کہ مجھے تیل لگانا چاہیے وہ شیمپو اتنی ہیلپ کر دیتا ہے میری کہ پھر بال اب بہت موٹے ہو گیے ہیں بہت سلکی اینڈ شائن ہو گیے ہیں پہلے بہت خراب تھے میرے بال اب بہت اچّھے ہو گیے ہیں میرے گھر والے بھی اب اسی کو یوز کرتے ہیں اور اب سے ہم وہی شیمپو یوز کرتے میں اپنی فرینڈ سے ہمیشہ منگوا لیتی ہوں